आं स्कुलनि टेक्स्ट बुक खौ अनलाइन आव बायदोंमोन ओमफ्राय बे आदैनि फिसाजोआ आंनि टेक्स्ट बुक खौ फरायजोबदोंमोन बेनि थाखायनो आं बेनो गिफ्ट होदोंमोन